आङो आंनि बिबार बारियाव बिबार बारियाव बिबार बारोब्ला गोसोखौ जोबोद मोजां मोनो आरो जोबोद गोजोननायबो मोनो बिबारखौ नायनानै आं गोजोननाय मोननानै गावखौनो गाव गोजोनै थागोन गोजोनै मावगोन मोनो बिनिखायनो बिबार बारिखौ जों गाइनांगौ जायो जों बिबारखौ बारोब्ला नायनो समायना गोसोखौ गोजोननाय मोननायनि थाखाय जों बिबारखौ गायो बिबारखौ गायो बिनिखायनो जोङो बिदिनो अरायबो बिबार बारियाव थाफाबाय थानो लुगैयो बिबारजों थाब्ला मानि गोजोननाय थाबाय थानो लुगैयो